اسکول کی تعلیم کے بعد تمام طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کچھ لوگ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اِسی طرح سے کچھ لوگ خاندانی کاروبار میں بھی لگ جاتے ہیں اِسی طریقے سے کچھ لوگ نوکری میں بھی لگ جاتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اُن کے کنڈیشن کی طور پر کہ اُن کے گھر کا کنڈیشن کیا ہے اگر گھر کی کنڈیشن اچھی ہے اگر اکنامکلی ویک نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنانسلی وہ اسٹرانگ ہے تو وہ پڑھائی کرتا ہے اور اپنی اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں حاصل کرتا ہے وہ اپنی پی ایچ ڈی ایم اے کی پڑھائی پی ایچ ڈگری پڑھائی آسانی سے کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور جس کے پاس ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے اکنامکلی ویک ہوتا ہے تو بندہ اپنا پڑھائی چھوڑ دیتا ہے اور مجبوری ہوتا ہے اُس کو پڑھائی کا چھوڑنا پھر وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے گھر والے کو سنبھالتا ہے اِسی طریقے سے اپنی نوکری کی تلاش و جستجو میں لگ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور اُس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے تو گھر والے بھی اُس کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ تم آگے پڑھو اگر آگے پڑھے گا تو گھر کی کنڈیشن مزید خراب ہو جائے گی سو وہ زیادہ تک نہیں پڑھ پاتا ہے ہاں رہی بات جن کی تعلیم اچھی مطلب جن کی گھر کی کنڈیشن اِسی طریقے سے خاندان کی کنڈیشن اچھی رہتی ہے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر بھی جاتے ہیں اپنی کنٹری سے باہر بھی جاتے ہیں اپنی کنٹری میں بھی رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں جی